جی السّلام علیکم جی میں آپ اوٹو رمان بول رہے ہیں جی جی تو پھر ہم جی جی جی میں کمرہ نمبر ایک سو تین میں ٹھہرا ہوا ہوں جی کھیت میں جی یہ کھانا کیا کیا ہے آپ کے یہاں کھانا میں کیا کیا ہے جی کھانا آرڈر کرانا ہے نہیں جی جی جی جی جی اچھا چکن فرائی بھی چکن فرائی بھی ملتی ہے اچھا اچھا جی جی تو پھر جی چکن اسٹو جی مجھے چکن اسٹو چاہیے جی جی جی کہ مجھے تو ایک پلیٹ کر دیجیے جی فل کر دیجیے گا کافی دیر سے جی جی نہ نہیں نہیں اب کتنی دیر میں ہو جائے گا یہ بھی بتا دیجیے گا چوںکہ اب کافی دیر سے چل کر آ رہا ہوں کافی دور سے پھر بھوک ستا رہی ہے

اچھا اچھا جی جی جی جی میں ایک روم نمبر ایک سو تین جی جی جی جی

جی جی جی ہاں جی ٹھیک ویٹ تو کر لوں گا لیکن جہاں تک ہو سکے آپ جلدی ہی کیجیے گا عین نوازش ہوگی آپ کی ہاں جی شکریہ شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی